ہندوستان کی ہندوستان میں اہم ترین مقامات کی لسٹ میں آگرہ کا تاج محل ان دلی کا جامع مسجد دلی کا لال قلعہ دلی کا قطب مینار اور حیدر آباد کا چار مینار لکھنؤ کا بھول بھلیا یہ بہت ہی جو ہے فیمس اور بہت ہی مقبول جگہ ہے یہاں پہ بہت دور دور سے سیاح وغیرہ سپ بہت دور دور سے ٹیورسٹ یہاں پہ گھومنے کے لیے آتے رہتے ہیں اور اس مقامات کو دیکھ کر اس حیرت انگیز جو ہے کاریگری کو دیکھ کر وہ چکا چوندھ میں پڑ جاتے ہیں اس طرح کی کاریگری بھی جو ہے پہلے کے لوگ کر کے دکھاتے تھے جو کہ آج کے جو ہے سائنس سائنس اور ٹیکنالوجی کے زمانے میں اس طرح کی کاریگری جو ہے نہیں ہو پاتی ہے جو کہ پہلے کے لوگ اس طرح کی کاریگری کر کے دکھاتے تھے جو ہمارے دیش میں جو تاج محل بنا ہوا ہے وہ پورے پورے ورلڈ میں پوری دنیا میں سات عجوبوں کی لسٹ میں آتا ہے جو کہ ایک قابل قدر اور بہت ہی جو ہے مقبول ہے وہاں پہ بہت دور دور سے جو ہے ٹوریسٹ وغیرہ آتے رہتے ہیں اور اس کے جو خوبصورتی کو دیکھ کے اس کے چکا چوندھ کو دیکھ کے وہ لطف اندوز ہوتے رہتے ہیں اس کو بنانے میں ہمارے جو ہے ایک بہت ہی فیمس جو ہے راجا شاہ جہاں نے جو اس کو بنوایا تھا وہ اس زمانے میں بہت ہی جو ہے ایک کوسٹلی ایک بہت ہی زیادہ پیسے خرچ کر کے اس جو ہے قلعہ کو بنایا گیا تھا اس کے علاوہ انہوں نے جو لال قلعہ بنایا وہ بھی بہت ہی جو ہے بڑا قلعہ اور بہت ہی مضبوط قلعہ ہے اس کے ساتھ ہی انہوں نے دلی کا جامع مسجد جو کہ ایک بہت بڑا مسجد انہوں نے بنوایا جہاں پہ آج کے مسلمان وہاں پہ جا کے نماز ادا کرتے ہیں اور وہاں گھومتے پھرتے ہیں اور اس کے سامنے کا جو بازار ہے وہاں وہ گھوم کے بہت سارے چیزوں کا جو ہے سے لطف اندوز ہوتے ہیں تو ہمارا دیش جو ہے گھومنے کے لحاظ سے بہت ہی جو ہے فیمس جگہ ہے اسی کے اور بھی سارے مقامات ہیں جیسے حیدر آباد کا جو ہے چار مینار دلی کا جو ہے انڈیا گیٹ بہت ہی جو ہے فیمس جگہ ہے جہاں پہ انڈیا گیٹ ایک بہت ہی جو ہے مضبوط ہے وہاں پہ بہت سارے ہمارے جو سپاہی جو ہے جب دیش ہمارا آزاد ہو رہا تھا تو اس میں شہید ہو گئے تو اس سب کا نام وہاں پہ جو ہے لکھا ہوتا ہے وہاں پہ بہت دور دور سے آدمی جا کے اس کو دیکھتے ہیں اور اپنے اس جو ہے قربانی کو یاد کرتے ہیں جس قربانی کو دیکھ کر ہمارے دیش کو آزاد کرایا گیا تھا اس کے بعد دلی میں لوہ استمبھ وغیرہ بھی ایک جو ہے ایک ایسا استمبھ لوہا کا جس پہ آج تک جو ہے جنگ نہیں لگا اس طرح کی کاریگری کو دیکھ کر آج کے لوگ جو ہے حیرت میں پڑ جاتے ہیں کہ کس طرح کے پہلے کے لوگ رہتے تھے جو اس طرح کے کام کو جو ہے انجام دیتے تھے اس کو دیکھنے کے لیے جو ہے آج کل پورے دیش سے پورے ورلڈ سے ہمارے ہندوستان جو ہے جو ہے ٹوریسٹ وغیرہ آتے رہتے ہیں اور اس مقامات کو دیکھ کر وہ بہت ہی جو ہے حیرت انگیز ہوتے ہیں اور وہ بہت ہی جو ہے یہاں پہ آ کے منورنجن کرتے ہیں اور بہت جو ہے خوشیاں مناتے ہیں تو ہمارا ہندوستان ایک بہت ہی جو ہے قابل قدر اور بہت ہی جو ہے فیمس جگہ ہے شکریہ